किचिन में त मुंहिंजे घर में कोइ न हुयो त मां ॾिठो त मैगी अलाए कीअं ठहंदी अलाए ॾाढो कुझु मूंखे ईअं लॻे पियो कि अलाए कीअं ठहंदी पर मां यूट्यूब जे ज़रिये धीरे धीरे धीरे धीरे वेबसाईट वग़ैरह ॾिठियूं त मूंखे पोइ सम्झि में अची वियो कि हीअं हीअं ठाहे बि आहे पोइ मां न पहिरों मैगी विधी पोइ पाणी विधो मैगी मसाल्हो विधो उन खे थोरी देरि ताईं पकायो पोइ खाधी त ॾाढो बढ़िया टेस्ट हुयो उन और बने ॿियनि खे बि खारायो त उन में उन्हनि खे बि ॾाढो टेस्ट हुयो उनमें और ॿियनि ॿियनि खे बि खारायो त हुननि खे बि ॾाढो टेस्ट हुयो टेस्ट हुयो मतिलबु हुननि खे बि लॻो हो बि चवनि पिया कि यार बढ़िया ठही आहे मैगी और ॾाढो मैगीअ में मज़ो हुयो ऐं ॾाढी मतिलबु हुन में पहिरों त ईअं पियो लॻे ॾ अलाए कीअं ठहंदी पर पोइ धीरे धीरे ठाही त पोइ बढ़िया ठही वई